नमस्ते नमस्ते दीदी आपको सिलिण्डर लेना है दीदी अब तक नहीं अच्छा अच्छा ठीक है टोका कौन कहाँ तक पहुँच सकती है मिल जाएगा जैसे पहले मिलता था आठ सौ अस्सी रुपया में ऊ उतने में मिलेगा सिलिण्डर हाँ जी उतने में ही दीजिएगा आपको उतने में ही मिलेगा आपको नहीं कोई नहीं लगेगा हँ जबकि दूर होगा तो वहाँ पर ए डाला वाले होते हैं कुछ ले ले कुछ ले लेंगे और वैसे ज़्यादा नहीं लगता दस बीस रुपये आपका एक्स्ट्रा लगेंगे और ज़्यादा नहीं लगेंगे ठीक है तो कहाँ पहुँचा गाड़ी कहाँ पर पहुँचाना है किस गाँव में ठीक है आगे ठीक है आप बता दीजिए एड्रेस पता बता दीजिए तो हम वहाँ पर भेज देंगे और तो ना आ जितना लेना होगा अब हम भेज देंगे आपको कॉल करेंगे ठीक है आपको कॉल करेंगे तब आप आ आइएगा सड़क के किनारे आप खड़े रहिएगा तो वहाँ पर पहुँचा देंगे आप पैसे तुरन्त रखिए कितने अब चार्ज होगा जैसे दस हैं तो डाला से उसके आना पड़ेगा तो उसका दस बीस एक्स्ट्रा अलग से लगेगा हाथ मिलाकर उसे दे दीजिए ठीक यह तो ठीक ही है खाना तो आजकल सिलेण्डर रहना बहुत ज़रूरी होता है और शादी का तो वहाँ पर तो ज़रूरी ही सिलेण्डर होना ज़रूरी होता है इसलिए जब जितना जल्दी हो सकेगा दीदी उतना जल्दी हम पहुँचा देंगे लेकिन आप जो पहुँचाने वाले होंगे उनको कॉल करना पड़ेगा तो आ जाएंगे तब शाम तक कहेंगे तो शाम तक पहुँचा देंगे जैसे हो सकता है हम पहुँचाने के करेंगे और आपको फ़ोन आधा ईमर्जेंसी होगी तो आधा आप ले लीजिएगा दस दस में से आप ली लीजि ले लीजिएगा आप काम चलाइए उसके बाद हम हाँ थोड़ी देर में कल तक अँ पहुँचा देंगे पूरा जितना आप बोलेंगे तो दी पैसे की पूरी व्यवस्था है न सिलेण्डर की ठीक है ठीक है दी ठीक है दीदी नमस्ते